हमर इलाकामे बाल श्रमिक मुद्दा बहुत यए जाहि चलते शिक्षाके अभाव भए जाइ छै जेकि बहुत गलत छियै बाल श्रमिक नहि होना चाही कारण छै पढ़य लिखयके उमरमे अगर ओ काम करतै तऽ पढ़तै लिखतै कहिआ अगर पढ़त लिखत नहि बच्चा तऽ फेर आगाँ कोना बढ़त श्रम करलक ओ मजदूरी करय लागल फेर ओकर कमे पैसामे सभदिन जिन्दगी कटैत रहल कारण छै जे मजदूरकेँ कम तनख्वाह मिलै छै पढ़ल लिखल आदमीकेँ नौकरी भए जाइ छै तऽ ओ अच्छा पैसा कमाबै छै आर पढ़त लिखत तभी ने देश आगाँ बढ़त गाँव आगाँ बढ़त तबे देशो आगाँ बढ़त एहि दुआरे बाल श्रम बहुत जघन्य अपराध छी जेकि अभी कानून व्यवस्था गाँव गाँव नहि पहुँचै छै नहि जाँच करै छै जे कहाँ कहाँ बाल श्रम होइ छै बाल बच्चाकेँ पकड़ि कऽ लोक खेतपर लए गेल खेतमे काम करयलक गाड़ी घोड़ापर खलासी सभमे काम करयलक सबजीके मारकेटमे खटयलक बच्चा सभकेँ खटबै छै बहुत जगह मकान बनबयमे मजदूरी करयलक गाछ वृक्ष रोपवयलक बहुत काम होइ छै बालश्रम नहि होना चाही बाल श्रम मुद्दा बहुत पैघ मुद्दा छी ई बुझियौ एकरापर सभ आदमीकेँ जागरूक होना चाही आओर सभ मिलि कऽ बालश्रम पर रोक लगाना चाही जे बाल बच्चासँ काम नहि करवाना चाही